आङो दायो जोबोद मोजां मोनदों आरो दा सम जोंनि क्लास फोरा जागासिनो दङ जोंथ' दा मास्टार दिग्रि थार्द सेमेस्टाराव फरायो आरो ओमफ्रायो जोङो दा मोजाङानो मोन्दों क्लास फोरखौ रिगुलार मोनबाय थानानै जोंबो उनाव जेन' साबसिन फरायनायाव बिबादि मोजाङै मोजां सोलिलांनो हायो आरो जोंनि सार माेनखौबो आं जोबाेद मोजां मोनदों आरो जोंनि क्लास फोरखौ मोजाङै लानायनि थाखाय मोजां मोनदों आरो आं आरो जों जोंनि क्लास नि बयबो लोगोफोरखौबो फैनो खावलायो क्लासाव अननानै जेन' बयबो फैयो जोंनि क्लास सेलेबास फोरा थाबैनो जोबनाय बायदि आं बिखौनो आसा खालामदों आरो दायो जोङो क्लास खौ सानफ्रामबो लानो हायोबा मोजां आरो जों आंनि बुंनाया बेनोसै